असां मोबाएल ओपरेटर जी वेबसाईट ते बेलेंस चेक कयूं था त असांखे उन्हनि में जेके योजनाऊं आहिनि उहे बि असांखे पतो रहंदियूं जीअं असां हिकु शहर मां ॿिए शहर में वञूं त उते असांखे रोमींग वग़ैरह जी सुविधा मिलंदी ऐं असांखे बैंक बैलेंस बि ज़रूरु चेक करिणो आहे बैंक बैलेंस हूंदो त असां उन सां ॿाहिरि पंहिंजूं सुखु सुविधाउनि जो ध्यानु रखी सघंदासीं जीअं असांखे यात्रा जे दौरान कुझु खाइणो पीअणो आहे या कुझु ख़रीदणो आहे या रोटी वग़ैरह वठिणी आहे त उन लाइ असांखे असांजे अकाऊंट में बैंक बेलेंस हुजिणो खपिजे ऐं जीअं कोई अमरजंसी हेल्थ संॿंधी कोई ईशू अची थो वञे त उन लाइ बि असांखे बैंक में बैलेंस जी ज़रूरत आहे त उहो असां उन में चेक करे था सघूं हिन लाइ असांखे बैंक बैलेंस ज़रूरी हुजिणो खपिजे